तैरने के लिए हम लोग जैसे देहात के अंदर रहते हैं देहात में किसान लोग हम लोग हैं तैरने के लिए हल्का भोजन अगर करते हैं तो भोजन ज़्यादा कर लेंगे तो तैरना बहुत कठिन हो जाएगा जैसे हम लोग तालाब है जैसे नदी है नाला है तैरते हैं उसमें कहीं शिक्षा तो नहीं लिए हैं क्योंकि जैसे देहात में रहते हैं तो अक्सर पशु पालते हैं उसी से चराते मराते हैं वहाँ पर जाकर के तालाब में नहाते हैं हम लोग इसी से तैरना सीख गए हैं जैसे हल्का करें ओ साँस बाँधते हैं जैसे भोजन कर लिए तो साँस नहीं ज़्यादा करके ले पाएँगे सम भोजन अगर कर लेते हैं ज़्यादा तो तैरने में कठिनाई हो जाती है हल्का भोजन रहे तो तैरते हैं और समय से भी साँस समय तक लेते हैं जैसे पानी में बूड़कर के बोलते हैं बूड़ते हैं तो समय साँस फूलने लगती है और खाना खा लेते हैं ज़्यादा करके तो इसी से शरीर में पोषण क्या करें पोषण कौन ची चीज़ से होगा हमको तो मालूम ही नहीं यह पोषण कैसे मिल होगा तैरने में कठिनाई तो होती है बहुत रियाज़ पड़ता है तैरने के लिए पानी में पानी में तैरने से बहुत कठिनाई है बहुत परिश्रम करना होता है हाथ पाँव दोनों चलाना होता है हाँ और चलाने के लिए ताकत तो चाहिए ज़रूरी तो वही बड़का भोजन जैसे गए हम पानी में तो खाना अगर खा लिए हैं तो ज़्यादा खा लिए तो नहीं तैर पाएँगे पोषण भी खाने से कौन ची जैसे का करेंगे देहात के हम लोग हैं और पशु पाले हैं उसी से जाकर के वहीं नहाते हैं खेती जैसे करते हैं तो खेती करके जाकर के तालाब है तालाब में खेल कूद करते हैं घंटे दो घंटे उसी में खिलवाड़ करते हैं नहाते धोते हैं ज़्यादा करके हमका